हलो हाँ हाँ हाँ ये सामान मिल जाएगा आपको

क्या चाहिए आपको किताब कॉपी चाहिए हाँ तो कॉपी मिल जाएंगे आपको हाँ दस रुपये का तो उसकी कीजिए हाँ तो उसके हिसाब से मिल जाएंगी सौ रुपये दर्जन मिल जाएंगी हाँ हाँ मिल जाएंगे दो दर्जन भी हाँ हाँ कटर मिल जाएंगे पेंसिल मिल जाएगी सब मिल जाएंगे हाँ मिल जाएंगे सब

हाँ मिल जाएगी आपको सब मिल जाएंगी

हाँ मिल जाएंगे आप हमें सब किताबें मिल जाएंगे आपको हाँ हाँ हाँ ठीक है कब आओगे आप